उत्तर प्रदेश में बढ़ी आर्ट गैलरी ऐं संग्रहालय आहिनि जीअं जू में हिकिड़ो संग्रहालय आहे हिकु मामबाड़ा में संग्रहालय आहे हिकिड़ो असां विज्ञान में बि वेंदा आहियूं त हुते बि ॿारनि जे लाइ इलाही शयूं संग्रहालय जूं आहिनि जंहिं में असां ॿारनि खे ॾेखारे था सघूं कि असांजे हिन में छा छा शयूं आहिनि ऐं हिनजे अलावा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आहे ऐं इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी बि आहिनि